बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अन्य भाषा हिंदी हमारी मातृभाषा है हिंदी भाषा बच्चों को इसलिए सिखाया जाना चाहिए क्योंकि इससे भाषा सीखने का कौशल बढ़ाने में मदद मिलती है करियर की दृष्टि से भी देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर जगह हिंदी का बहुत महत्व है हिंदी हमारी मातृभाषा है हम अपनी मातृभाषा को उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि हम अन्य भाषाओं का करते हैं जितना कि हम अन्य भाषाओं का करते हैं मातृभाषा को सीखने की शुरुआत बच्चे अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं आजकल के समय में देखा जाए तो बच्चों को हिंदी समझाना बहुत मुश्किल हो गया क्यूँकि शुरुआत से ही बच्चों को इंग्लिश में बात करना और बात करने के लिए आदत डालते हैं ये सही भी है ताकि नौकरी में पढ़ाई में आगे काफ़ी मदद मिलेगी लेकिन बच्चों को हिंदी की आदत भी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा तो है ही लेकिन इससे हमारे व्यवहार आचार विचार और हम कैसे मेलजोल रखते हैं हमारे व्यवहार वातावरण आपस में मेल जोल और भी सारी चीज़ों का हमारी संस्कृति इनके बारे में पता चलता है और बच्चे किस तरह का व्यवहार करते हैं कैसे मिलजुलकर रहते हैं हमारी मातृभाषा हमें सबके साथ मिलजुलकर रहना सिखाती है हमें अच्छे व्यवहार सिखाती है हमें अच्छे गुण आचरण हर चीज़ का ज्ञान देती है हमें किसी भी चीज़ में मदद चाहिए हो तो हम किसी भी भारत के नागरिक या किसी भी व्यक्ति से मदद ले सकते हैं कि हमें इस बारे में जानना है और बच्चों को हिंदी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हिंदी ही